ठंडी सबमे हम जेना घुड़ा लगाए दै छियै ओकरा झूल ओढ़ाबैत छियै हरके बाँधैत छियै हबा बिहारिके इएह सब रौदी समयमे जेना ओकरा ठंडामे बान्है पड़ैत छै गाछी बृक्षी तर चारि बजे साँझके लाइनके ओकरा खिलबैत छियै फेन राति भरि रहैत छै बिहानके फेन चारि बजे भोरके फेन लगाबैत छियै कुट्टी दै छियै भुसा दै छियै घट्ठा दै छियै खल्ली दै छियै सुधा दाना दै छियै इएह सब मिलाइके खाना पीना दै छियै आ बाल बच्चा तऽ आब इहे सब करै लऽ चाहैत नहि छै हमे बुढ़ापा शरीर भए गेलै बाल बच्चा ये सब नहि बसैके जगह छै नहि किछु छै ओ कभी उखाड़थिन कि कभी रहै देथिन किछु पता नहि छै दोसरे जमीनमे मलिकानामे बसल छियै आओर मलिकानामे पहिने रहै श्राद्ध बिआह से खटैत रहिए आब जो फलनाके पकड़िके लेने आ इएह सब करैत छियै तऽ जा धरि हम छियौ ता धरि करैत छियै ओकर बाद बाल बच्चा नहि करै जेतै ओकरा उखाड़िके भगेतै चारि पुस्त पाँच पुस्त से ईसब करने होइ रहलै हन अगर दुनिआ किछु छै तऽ अभी जेना तीन सए ई लोग से बनि बनि एक सए रूपैआ के हर बखत हर शुरू से अंत तालुक हरदम कमिए दैत रहलखिन